थांनाय माखासे बोसोराव चिरां जिल्लाया जुनिया महरै रांखान्थि आरो बिथायारि दाथायनि बिथिङाव माखासे सोलायनाय जादों जेरैहाय लामाफ्रा एसे मोजां जासिनदों सिगांहाय आगोलावहायथ' लामाफ्रा बेबायदि नङामोन आरो दायो एसे ट्रेन्सफर्टेसन सिस्टेमा एसे साबसिन जादों बेहाय माखासे लामाफोर बानायनाय ओमफ्रायहाय माखासे दालांफोर बानायनाय बेफोरावहाय इम्प्रुभ जादों थांलाय फैलायनि सुबिदाया साबसिन जादों आरो बेबायदि जों जोंनिथिंथ' मोनथिखायो मोनसे दै बिमा बिदि फैयो बिमा दै होननानै बुङो थ' बेयावहाय बेजोंहाय थांलाय फैलाय खालामनो मानो बिराथ खस्त' जायोमोन बे हाग्रामा दालां बिदि जानायनिफ्राय साबसिन जादों आरो ओरैहाय

गाहाय जोंहाय बे दालांखौहाय बानायनानै साबसिन जादों थांलाय फैलाय आरो बे डायरेक्टलि ओरैहाय रौमारि बेवहाय जानायलाय खेमसेनो ओरै बङायजोंहाय कानेक्ट जाफैयो आरो ओरै साजोंहायबो आइ प'वालियावबो बिदि मोनसे हाग्रामा दालां बानायगासिनो दङ बे दाबो कमप्लिट जायाखै बे जायोबाबो गोबां सुबिदाफोर जागोन बेबायदिनो एसे जौगानाय बेबायदि जादों